دنیا کا نظام ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی شخص مقرر ہوتا ہے جیسے کسی پریوار کو یا کنبے کو درست سلیقے سے چلانے کے لیے ایک مرد اور عورت کا باشعور ہونا اور اپنے کاموں کو سلیقے سے کرنا لازم ہے اب یہ ایک عورت اور ایک مرد طے کرتے ہیں کہ گھر کے نظام کو کس طرح چلایا جائے جیسے عورت گھر اور بچوں کی ذمے داری لیتی ہے اور مرد ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر کام کر کے کمانے کی ذمے داری لیتا ہے اب اس میں جو بھی اپنی ذمے داری میں کوتاہی کرتا ہے یہ نظام میں فرق پڑتا ہے تو مرد اور عورت دونوں کا اہم رول ہوتا ہے